किसान जे यऽ अहाँके आत्महत्या जे करै यऽ छै कि ग्रामीण छेत्रके किसान अहाँ सभके ककरो छै दू बीघा ककरो छै दश कट्ठा ककरो छै एक बीघा आ ककरो छै अहाँके पाँच बीघा ककरो छै किसान तऽ यऽ लेकिन ओकरा जमीन नहि यऽ तऽ ओ जे यऽ मन कुट पर आ जकरा कहैत छियै अहाँ सूद भरना लए लेनाइ मतलब कि रुपआ देलियै एक लाख रुपिआ तऽ ओहिमे जे छै से दू बीघा खेती हम साल भरि करबै आ फेर ओकरा साल भरि कऽ बाद एक लाख रुपिआ देबै तऽ एहिमे जे यऽ अहाँके किसान कऽ जे उपजै यऽ धान चाउर जे उपजै यऽ मकै उपजै यऽ ओकरा उपजाबैके लेल किसान बजारसँ रुपिआ लै यऽ दोसरसँ बिआज पर रुपिआ लै यऽ अपन ग्रामीण छेत्रके बात हम कहैत छी ओ रुपिआ जे यऽ बढ़ि जाइए आ किसानके उपजा ओहि हिसाबसँ नहि होइए आ किसानके कोनो भी तरहके इनकम नहि यऽ साइड से कोनो भी तरहके इनकम नहि यऽ ओकर जे यऽ छोटा छोटा बच्चा यऽ ओकर परिवार यऽ ओहिमे ओकर खर्च नहि चलि पाबैए जे ओजहसँ ओ कर्जके ऊपर दबल चलल जाइए खर्चके ऊपर दबल चलल जाइए बहुत ओकरा मानसिक परेशानी होइए जे वजहसँ आत्महत्याके आओर भी कइ तरहके मानसिक रूपसे ओ कमजोर पड़ि जाइए तऽ एकरा रोकैके लागी अहाँके जे सरकार कऽ जे छै किसानके पहला छै काम जे ओ खेती कए रहल यऽ तऽ ओ कइये रहल यऽ तऽ उपजा रहबे करल यऽ लेकिन सरकारके चाही कि ओकरा हरेक मन्थली नहि कोनो शर्तके ओकरा एकाउंटमे तत्कालिक सहायता प्रदान करल जाए किछु रुपिआसँ ओकरा तत्कालिक सहायता प्रदान करल जाए ताकि ओकरा एहि चीजसँ मदद मिलै आओर काल्हिके दिनमे माओ नसिक रूपसँ जे कमजोर भए जाइए आत्महत्या करि लैए तऽ एहि चीज से ओ रोकल जाए आओर छै कि जे किसान आत्महत्या करि लेलक यऽ ओकरा लिए सरकार ओहि चीजके रोकके लिए सरकार जे करि लेलक ओकरा तऽ मुआवजा मिलना चाही जे उचित मुआवजा हइ छै सिर्फ मुआवजा नहि स्थायी रूपसँ ओहि घर परिवारके लिए जे महिनामे खर्च छै एहि तरहके योजना बनाएक ओ परिवारके सहायता प्रदान करू कि महिना महिना ओकरा इनकम आबै ताकि आओर जे छै ओकर आगू पीढ़ी एहि तरहके कदम नहि उठाबै मानसिक रूपसँ कमजोर नहि हुए आ किसानके लिए तऽ अहाँके योजना बनाएकऽ सरकारके ओ किसान ताकि मजबूत रहै किएक तऽ किसान अहाँ किसान प्रधानदेश छियै भारत सरकार आओर जे भी कार्य जे छै ओ सीधा लाभ पहुँचै किसानके अभी अपना छेत्रमे छै कि किसानके लाभ मिलैसँ पहिले ओहिमे घूस दियै पड़ैत छै तऽ एहि सभ लैके किसान बहुत परेशान रहै छै आ बहुत चिन्तित रहै छै यदि किसान लोन भी लै छै तऽ ओहुमे ओकरा जे छै से बहुत तरहके झन्झट रहै छै ओहिमे दलाल से मिलै पड़ै छै ई सभ चीजके रोकबके लिए जे छै से अहाँके सरकारके होना चाही कि डाइरेक्टे लाभ मिलै किसानके